नम'स्कार सार औ मानि नै मोनसे माबानिफ्राय खालेक्ट खालामनो होदोंमोन नालाय आङो बड'लेण्ड निउसनिफ्राय हरदों थारमानि जोंना जोंनि आसामाव आसलथे इडुकेसना बेसेबां डेभेल्भ जादों होन्नानै सानो नोंथाङालाय बिसिबां आवगायदों होन्नानै सानो

औ औ

थारमानि नोंथांनि बादिबा नोंथांनि बादिबा आसामनि जेनाखि सोलोंथाइनि माबा बियो आवगायनायखौ जों नुदों नामा आवगायनाय बादि मोनदों नामा औ औ

औ थारमानि ओनसोलारि सोलोंथाइया जौगानायखौ जों नुनो मोनदों गोसोनि रावजों होनोब्ला आरो दा बेनि बेबादियैनो जोङो नैबोखौ लानो हायो नामा जेनोबा गोदोनि फरायसा आरो दानि फरायसानि गेजेराव डिफारेन्सखौ जों मा नुहरो जेनोबा दाथ' नोङो आराइ बोसोरनिफ्रायनो जे गथ'फोरखौ फरायसालियाव लाबोयो आराइ बोसोर बा थिन बोसोरनिफ्रायनो फरायसालियाव लाबोयो दा बावहाय बिसोरखौ फोरोंथाइ होनायाव जोंनि टिसारफोर एबा गभमेन्टआ मा आव फाव लानांगौ बेनि सायाव बुंगोन नामा सारआ

औ दे दोनथ'दिनि सार दे